बुहुमनि जायखि जाया जायगायाव बेरायनायनि सुबिदा मोनोब्ला आङो आं आरप हादरनि डुबाय डुबाय चिटियाव आङो बेरायहैगोन मानोना डुबाय चिटिया मोनसे सोमोनांथाव मोनसे चिटि सहर बे डुबाय चिटियाव आं बेराय हैगोन बे डुबाय चिटियाव थांनानै बुहुमनि जौसिन बिल्डिं बुर्स कालिपा बे बिल्डिंखौ आं नायगोन आरो बिथांमोननि बालाहामायाव माब्रै जिउ खाङो माबोरै बिथांमोना गावसिनि जिउखौ खाङो आरो बिथांमोना माबोरै बुहुमनिनो धोनि आरो बालाबारियाव बिथांमोना माबोरै इसि मोजां मोजां बिल्डिं लुदों आरो बिथांमोना माब्रै इसिग्राब डेभेलाप जादों दा बिथांमोननि बिथांमोननि जिउ खुंनायखौ आं नायनो गोसो दा डुबाइयाव गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं लुदों डुबाइयाव गोबां बालाबारियावनो बिथांमोना बिफां गायदों दा बेफोरबादि बालाहामा ओनसोलाव बिथांमोना माब्रै माबोरै बिफांखौ माबोरै फोथांदों दा बिथांमोना बालाहामा ओनसोलावनो माब्रै मैगंफोरखौ बिथांमोना मोनदों आरो बिथांमोना माबोरै इसिबां धोनि दा बेफोरखौ आङो आइदिया लानो थाखाय बिथांमोननि जायगायाव थांगोन बा नायगौ दा बुर्स कालिपा बुर्स कालिपाया बुहुमनिनो जौसिन बिल्डिं दा बे जौसिन बिल्डिंखौ आंहा जोबोद नायनो गोसो दा बिनि थाखायनो आङो डुबाय चिटियाव आङो बेरायनायनि खाबु मोनोबा बुहुमनि जायगा ओनसोलाव बेरायनायनि सोरबा खाबु होयोबा आङो डुबाय डुबाय हादोराव डुबाय चुटुयाव आङो बेरायनानै बुर्स कालिपा बिल्डिंखौ आं नायगोन आरो बिथांमोना माब्रै धोनि थावखौ माब्रै दिरुनो दा बिथांमोननि बे थाव दिरुन्नायनि माखासे कम्पानिफोरखौ आं जोबोद नायनो गोसो